हेल'

मानो फन खालामदों मोन

एह फिस माने एडमिसन अह एडमिसन आथ सिक्स थाउसेन्ड आव एडमिसन आ मान्टलि पिस बिदि मान्टलि पिसथ' गैया ओहो ओव एडमिसन आनो बिदिखो आरो ओमफ्राय नों हस्टेल हस्टेल दोनगोन

हस्टेल फिस आ मन्थलि मासावहाय बिदिनो थिन हाजार जानाय थानाय फ्रि जानाय थानाय फ्रि जोब आरोना गासैबो फ्रि बिदिनो द्रेस द्रेस एरि बिदिनो गासिबो जानायफ्रा फ्रि ओमफ्राय बिदिनो मन्थलि लायो थिन हाजार मा एडमिसन फिस अहो बिनिखौथ' लाला मन्थलि खौल' लायो बेनिखौ ओमफ्राय नैबे ने

आमफ्राय मा एडमिसन आ हाइ सय हाजार आह मन्थलि थिन हाजार आमफ्राय जानाय थानाय फ्रि जोबखा नालाय गासिबो देलायहोनाय थानाय गासिबो बेयावनो दंजोबखायो बायदिसिना नायनाय थानाय गथ'फोरखौ जेबो माबा गैआ आरो माबा खालामनाङा गासिबो जेबो प्रब्लेम गैया माने नायग्राबो दंजोबखायो नालाय गासिबो जेखुनु नोङो जानाय लोंनाया बिदिनो फुंआवहाय खेबसे जाबाय ब्रेकफास्ट सानसुआव खनसे आमफ्राय सानसुआव हाय सानसुआव खनसे आमफ्राय डायरेक्ट बेलासिआव बिदिनो बेलासिआवथ' एरैनो आव बेलासिखायो नालाय स्कुलआनो बिदिनो एसे आमफ्राय मोनायावहाय जाफैबाय आरो बेलासिफ्राव बिदिनो सा बायदिसिना बिदिनो एरैनो गायखेरफोर बिदि होगोन जानो आमफ्राय माला लाफैनो होन्दोंमोन एह दे दे गोदानसोखा ना दासो

दे होमबा लाफैबानो जाबाय मोजाङै ओव ओव ओव दे दे